दिनै भारतनि मोगा मोगि जानो गोनां माखासे देरसिन आबहावायारि जेंनाफोरानो जाबाय दै गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय आरो आबहावायारि गुबुंले जानाय दा बुंनो थाङोब्ला आसामाव जोङो नुनो मोन्दोंदि अखा हानाय बोथोराव अखाखौ खम हानाय नुनो मोन्दों जायनि जाहोनाव आबाद मावग्राफोरा दासिमबो आबाद आरो माइफोरखौ गायनो मोनाखै बेबादिनो बुहुम नाङै खामानि मावनायनि सायाव दिनै आबहावाफोरा गुबुंले जानो हमबाय दैमा दैसा गासिबो गोथार नंलिया बेबादियैनो सुबुं मानसिफोराबो गाव गावनि थाल लायैयाव गावसिनि बाहाय खोन्दा बुस्टुफोर एबा गाज्रि मुवाफोरखौ जेराव मेराव गारला बायो हा फोरखौ गुबुंले खालामो जेराव आबाद मावग्रा हाफोरखौ गुबुंले खालामो बेबादि हायाव आबादफोरा मोजाङै रज'नो हाया बेबादियैनो सुबुंफोरा आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामबोगासिनो दङ

गोजां बोथोर समावबो गोजां बोथोरा फैनांगौ समाव फैया मालाबा उन जायो मालाबा सिगां जायो आरो गोजांनाय टाइमावबो आथिखालाव बारा गोजांनो हमलिया बेनि मेन जाहोनानो जाहैबाय आबहावा गुबुंले जानाय आरो बेफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जों सुबुं माहारिफ्रानो आगान सुरनांगौ जोंनि आबहावाफोरखौ फोसाबनांगौ दा बेबादिनो आथिखालाव बारहुंखा बारो बोथोर नाङा बारहुंखा बारो बेबादि जाहोनानो मानसिफोरनि आबहावा आरो गायनाय फुनायफोरखौ रैखा खालामनो हाला दंस' खालामो बेफोरबादिनि मेन जाहोनानो जाहैबाय आथिखालाव बिफां लाइफां गायनाया खम जाबाय बेनि थाखायनो बेबादि आबहावाया गुबुंले जानो हमबाय